नों अन्जालि दा माने बार्थदेनि थाखाय गय नांगौ जादोंमोन गयआ सारि केजिसो बिदिआनो थोगौमोन औ ओमफ्राय गयासो बे गोरान ना गोथां

औ ओमफ्राय केजिआव बेसेबांथाय दामफ्रा सल्लिस थाखा

सेरब्रै सेरब्रैसो नांगौमोन औ सेरब्रैसो लागोन ओमफ्राय औ ओमफ्राय एसे खमायदो सेरब्रै लाखागोन नालाय एसे औ

औ औ ओमफ्राय गयफ्राथ' बबेनिफ्राय लाबोनाय बायसनाय ना न'नि न'निनो ओमफ्राय मोजां मोजां नंगौैना नङाथाय सिङाव गेसावफोर थानो हागौना औ ओमफ्राय गाबोननो नांगौमोन गाबोन बेलासि

सेरब्रै औ औ बेलासि माबासो मा होनो सारिथासोआव टाइमआ औ औ दे होनबालाय औ